हैल्लो हांजी फ्ही केह् केह् गल्ल होई चलो कोई नि मैं घर पुच्छियै सनागी फ्ही चलो इन्ना होंदा आंढी गुआंढियें चलो इक दुए दा मूंह लब्भी जंदा हा कोई नि में घर पुच्छियै ना फ्ही तुसें सनागी कोई नि मैं घर पुच्छियै ना फ्ही सनाइड़गी में इनें ई पुच्छगी नी अगर में इनें गी पुच्छगी भला केह् आखदे इदे बाद च आक्खा दे न भला केह् आखदे न ओह् भला ठीक